ہیلو میں ایک کار حادثے کی گواہ ہوں جو ابھی ابھی ہوا ہے حادثہ لال قلعے کی گلچن چورنگی ہی مین روڈ پر ہوا ہے دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں جن میں سے ایک گاڑی الٹ گئی ہے اور دوسری گاڑی کے آگے کا حصہ بری طرح سے ڈیمیج ہو گیا ہے حادثہ کافی شدید تھا مجھے نظر آیا کہ ایک شخص جو الٹی ہوئی گاڑی میں تھا وہ بالکل ہل نہیں رہا ہے لگتا ہے وہ جان بے حق ہو چکا ہے دوسری گاڑی میں تین لوگ تھے ایک کو سر پر گہری چوٹ لگی ہے وہ بےہوشی کی حالت میں ہے دوسرا شخص چلا رہا ہے اور اس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا ہے تیسرے شخص کے ہاتھ میں ہڈی ٹوٹی ہوئی لگ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام لوگوں کو فوراً طبعی مدد کی ضرورت ہے براہ کرم فوری طور پر ایمبولینس بھیج دیں اگر پولیس بھیج سکیں تو بہتر ہوگا تاکہ ٹریفک کو کنٹرول کیا جا سکے اور حد حادثے کی تحقیقات بھی ہو سکے مجھے اس وقت قیمتی وقت کا احساس ہے لیکن یہ انتہائی ضروری ہے آپ سے درخواست ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے مدد پہنچا دیں میں یہاں پر ہوں اور ریسکیو ٹیم کو راستہ دکھانے کے لیے تیار ہوں